आं सासे चिरां जिल्लानि थागिबि जानायलाय बेवहाय माखासे दैमाफोरनि मुंखौ आं मिथियो जोंनि साखाथियावनो बेंटलनि साखाथियाव बिमा दै दङ आरो बेंटलनि सोनाबथिं बेबायदिनो लाहुटि साम्पा दै दङ आरो बेबायदिनो गोबां गामियाव खाथियाव थानाय बेरेंसि दै दङ आरो बेबायदिनो सालबारि दै दं आरो बेबायदिनो बामोनगाव दै दं आरो बेबायदिनो गोबां दैमा फिसा फिसाफोर दङ दा बे दैफोरखौ जोङो गोबां खामानियाव बै समाव जोङो बाहायबोदों बेबायदिनो दुगैनाय लोबनाय आरो गायनाय फुनाय जेरावबो जोङो बे दैफोरखौ जोङो बाहायबोदों नाथाय बै समायाव जोङो लोंनाय आरो लोंनायाव जोङो बाहायदोंमोनब्लाबो दैमानि दैफोरखौ नाथाय आथिखालाव जोंनि गामियारिफोरा जौगाबोनायनि जाहोनाव आथिखालाव जोङो गोबां बेबायदिनो गावबागाव न'आवनो दैखर जोङो खुरनानै लानो हाबाय खल जोंनो दोनानै लानो हाबाय बेफोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो जोंनि न'खरनि नांगौ खामानियाव दैखौ बाहायनो थाखाय जोङो दा दैमानि दैफोरखौ गोनांथि गैलाखौनो होननानै बुंनो हायो आरो बे दैमानि दैफोरखौ जोङो गोबां बेबायदिनो जोंनि न'नि खामनिफोराव जोङो बाहायो बेबायदिनो मायफोर गायनाय माय गायोब्ला जोंनो गोबां दैनि गोनांथि जायो आरो बे दैनि गेजेरजोंसो जोङो माय आबादफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बे दै नङाब्लानो जोङो बे बुहुमाव जोङो थांनानै थानो थाखाय गोब्राब जायो खालि लोंनायनि थाखायल' दैआ जोंनि थाखाय नङा नाथाय जोङो बेखौ जोंनि गासैबो समाजनि खामानियावहायनो साफ्रोमबो मानसिफोरनोनो जोंनो आरो बे दैखौ नांगौ आरो जोंनि मानसिनि थाखायल' नङा जेसेबां बे बुहुमाव जिब जुनारफोर दङ थांनानै थानो थाखाय दैआ जोबोद गोनां आरो जोंनि ओनसोलनि साखाथियाव थानाय बिमा दै बेवहाय बे दैखौ जोङो लोंनायाव बाहायाब्लाबो नाथाय बेवहाय गोबां मानसिफोरा थांनानै बेनि नाफोरखौ जोङो हमनो हायो आरो बे दैआव थानाय आय दैआव थानाय बालाफोरखौ जोङो न'नि खामानिफोराव जोङो बाहायनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि न'नि खामानि मावनायफोरा एसे बेसेनावहायनो जोङो मावनो हायो दा बेनिखायनो बे साखाथिनि दैमाफोराबो जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय बे जोबोद गोनां मानोना बे दैआ जोंनो गुबुन गुबुन बिथिंआव थांनानै थानायनि लामाखौ होयो मानोना बे दैमाफोराव थानाय नाफोरखौ जोङो फाननानैहायबो बेयाव थानाय गोरिब थाखोनि मानसिफोरा थांनानै थानो हायो